हलो हाँ जी मोबाइल शॉप वाले से बात हो रही हैं बोलिए हाँ जी विवो वाय सत्ताईस फाइव अभी लॉन्च हुआ है ये महीने पहले हाँ जी इसकी एक तो बैटरी फाइव हज़ार एम एच की है और डिसप्ले भी लोंग है इसकी फुल डिस्प्ले पचास मेगा पिक्सल का कैमरा पिछला और फ्रंट का कोई शिकायत नहीं है सर बेफ़िक्र लीजिए आठ मेगापिक्सल का आगे का कैमरा है हाँ और ई एम आई सर आप को मिल जाएगा ई एम आई पर पर या आप ये बताइए कि आप को कितने महीने की करवानी है अच्छा सालभर की करवानी है हाँ तो हो जाएगी जी पर ये बताइए आप को लो पेमेंट कितना देना चाहते हो हम डाउन पेमेंट पाँच हज़ार रुपये लेंगे इस से कम नहीं होगा हाँ हो जाएगा मिल जाएगा आप को अपना पैन कार्ड डेबिट कार्ड ले कर आना पड़ेगा आधार कार्ड भी ले कर आना पड़ेगा पैन कार्ड भी चाहिए आपका और डेबिट कार्ड भी चाहिए आप का आधार कार्ड भी चाहिए आप को एक घंटे के अंदर आप जैसे शॉप पर आ जाओगे आपकी ई एम आई बन जाएगी और एक घंटे के अंदर आप अपना फोन ले जा सकते हो अब वो तो सर आप बताएं कितने महीने की बनना है उस हिसाब से हम आपकी बना देंगे विवो वाय सत्ताईस फाइव जी हाँ जी हाँ जी फाइव जी फोन है बहुत अच्छा फोन है हाँ जी तो आप ले जाना बहुत अच्छा फोन है अच्छी ई एम आई पर मिल जाएगा आप को बाईस हज़ार रूपये का ई एम इ पर सब आपका एक्स्ट्रा लगेगा हाँ एक हज़ार रुपये इतने सारे और आठ एक सौ अट्ठाईस रैम रोम है इसकी बहुत अच्छी रैम रोम है फाइव जी फोन है वो पचास मेगापिक्सल का है सर और उसकी लाइट भी सही है चार्जर भी ख़ूब सही हाँ सर अवाज़ बहुत ही अलग लगेगी और पानी से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी उस में चार्जर भी उसका पचास वाट का है हाँ जी वाटरप्रूफ फोन है ये मेरी शॉप हिंडोन सिटी बयाना मोड़ ये सर अर्जुन सिंह शॉप मोबाइल शॉप नाम से है हाँ आप को मिल जाएंगे हम नौ बजे से और बारह बजे के मध्य मिलेंगे क्यों उस टाइम हम फ्री रहते हैं हाँ जी मिल जाएंगे वेलकम सर